किसान छै ने अपना तरिकासंँ अनुभबमे रखने रहल ई जे केना कोन समयमे केना मालके रक्खल जेतै खाए पियैके ओक्कर खेती करतै थोड़े अलगसँ अपना अन्न उपजाबै छै ताहि सँ अलग सँ से ओहिमे खेती केलक हरिअरी रोपलक जे जाहि समयमे बच्चा उच्चा देलक तऽ हरियरीके बेसी काम रहल आ सुक्खल से तऽ दूध नहि भेल तऽ दूध दुआरे अपन ओ हरियरी रहल तऽ लऽ कऽ देलक आ बच्चा तऽ सब महिना होइ छै गर्मीमे तऽ ठीको रहल आ जाड़मे तऽ ओक्कर व्यवस्था रखलक घेर घारि कऽ घर तर बना कऽ अपन ठण्डामे रौद उगल तऽ ओकरा निकालिके बाहरमे देलक रौदा देहमे लगेलक तनी नाहा सोना देलक साबुन तेल लगा देलक जे बढ़िऑं रहतै गर्मी महिना गरम मे नहेलक दू बेर गाय के तब ठण्डाएल हँ जे केना मने केना रखबै केना हेतै तऽ किसान अपने ने समझैत रहल जे एहि समयमे एना करब तऽ हमरा एत्ते दूध होयत मेहनत केलक ओहि हिसाब सँ मालजाल कऽ रखलक जाड़मे जाड़ बाला हिसाब किताब रखलक आ गर्मी महिना गर्मी बाला रखलक हवा रहतै तखने ने जे जनेर आर उपजाबै छै हरियरीमे जौ जनेर मकइयो आर धऽ देलक सब अपन घास ले लेलक बनेलक ओकर खेती बच्चा बाला के खाय बाला जे बच्चो हरियरी टोंगलक आओर नरम ने रहै छै ठठेर आर ओ तऽ कड़ा होइ छै भुस्सा तऽ ओहिमे तऽ नहि ओते दूध देतै सुक्खल मे ताहि दुआरे खेती अलग केलक जनेर के जौ के सब फेट कऽ बाग़ कैलक